जी हाँ मध्य प्रदेश में हेल्थकेयर डेटा और उसकी जानकारी को किस प्रकार एकत्रित करते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में जो जानकारी रहती हैं उसको इकट्ठा करने के लिए बहुत मतलब रीतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि छोटे से छोटे कर्मचारियों से गाँव के जनसंख्या के बारे में गाँव की जानकारी के बारे में शहर की जानकारियों के बारे में सारे विशेषिव पॉइंट को एकत्रित करते हैं फिर उसके बाद में इसकी जानकारी को इकट्ठा करके हेल्थकेयर की डाटा जैसे कि योजना बनाने बनाना सबसे पहले का काम है जैसे योजना बनाते हैं उसके बाद में योजना बनाने का समय भी समय सीमा भी एकत्रित करते हैं जैसे जैसे कि गाँव शहर के सभी लोग उसका सही समय पर उसका उस योजना का लाभ ले सकें और सही समय पर कार्य करते हैं जैसे योजना बनाना और उसका सही समय पर उसका उपयोग करना वही सही समय पर काम करने के लायक रहता है ना की समय आज है योजना बनाई उसके दो दिन बाद तो उसका ना तो योजना बनती है समय पर ना उसका काम होता है ना हेल्थकेयर की डेटा की जानकारी एकत्रित हो पाती है इसलिए लोग बाग उससे हेल्थ से छूट जाते हैं और उसका नुकसान अपने स्वयं पर उसको भोगना पड़ता है इसलिए स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य देखभाल प्राणी का बेहतर बनने के लिए इन योजनाओं का लाभ लेना ही जरूरी रहता है ताकि हम योजनाओं का सही समय पर लाभ लें और उनकी सही स्वास्थ्य सेवा अपनाने पर बेहतर समझ सकें